हम जींस गए गाँव के बाज़ार में नीरज वस्त्राल में वहाँ उन से कहा कि जींस पेंट दिखाइए दो चार जींस पेंट दिखाइए वो हम को जींस पेंट लिए उस ने पंद्रह सौ का जींस पेंट ख़रीदे ख़रीदने के बाद उसे घर लाया घर में सब को दिखाए उसके बाद एक दो रोज़ पहने जींस पेंट पहनने पहनने में तो अच्छा लगा जब वो धुलाई में गया धो कर जब आया तो सारा रंग उसका निकल गया जींस पेंट अच्छा नहीं सारा रंग उसका चला गया पन्द्रह सौ रूपया बूड़ गया और पेंट का रंग उखड़ने के कारण पैन्ट जब पहने तो अच्छा नहीं लगा था वो बदबूदार धब्बेदार लग रहा था देखने में इस लिए जींस पेंट अच्छा हम को नहीं मिला जींस पेंट के बारे में और क्या बताएं जींस पेंट सब लोकल माल जैसे ये कंपनी के लिए स्पार्की का लिए थे फिर भी उसका रंग उड़ गया इस लिए जींस पेंट देख के ही लेना चाहिए आदमी को और जींस पेंट हम हम ठगा गए जींस पेंट कोई हमें अच्छा नहीं लगा इस लिए जींस पेंट नहीं ठीक लगा ठीक है